मेरे माता पिता और दादा दादी पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनके पढ़े लिखे होने में अंतर है अच्छी बात तो ये है कि माता पिता को जी सुविधाएं मिली वो हमारे दादा दादी को नहीं मिल पाई माता पिता ने अपने समय में परेशानियाँ झेलते हुए ग्रेज्वेसन स्नातक पिता जी ने कंप्लीट की माता जी ने स्नातक अधूरी छोड़ि और उनकी युवावस्था में शैक्षिक अवसर अच्छे थे चुनौतियाँ मेरे दादा दादी के समय में बहुत सारी रहीं दादा दादी के समय में शिक्षा का प्रसार इतना नहीं था और लोग वह शिक्षा को इतना महत्व भी नहीं देते थे तब समय में खेती और किसानी पर विशेष महत्व दिया जाता था तब कि चुनौतियाँ आर्थिक रूप से भी थीं आने वाले समय में और आज के समय में परिस्थितियाँ बहुत हद तक सुधरी हैं गाँव स्तर पर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो चुका है यदि छात्र या युवा बच्चा होनहार है तो वो किसी भी स्तर तक जा सकता है